हून तुस दिक्खी सकने हून जि'यां साढ़ा अस उधमुपर रौह्न्ने साढ़े इत्थै डिग्री कालेज ऐ बहुत ई अच्छा कालेज ऐ बड़े पढ़े लिखे दे टीचर न बहुत ई अच्छे साढ़े कालेज न जेह्के टीचर असें ई पढ़ांदे न होर साढ़े कालेज च मतलब कि बहुत बहुत तरहं दे कोर्स न कोर्स जि'यां कोई बी ए ऐ बी ए ऐ बी टैक ऐ बी काम ऐ नुहाढ़े बाद बी सी ए ऐ बी बी ए ऐ बी ए मतलब कि बहुत तरीके दे मतलब कि कोर्स न होर साढ़े इत्थै बच्चे न जेह्के बच्चें दी तदाद बी बड़ी ऐ बच्चें न जेह्के पढ़ने लिखने आह्ले न होर अपनियां अपनियां स्ट्रीमां न जींदियां अपने अपने तरीके दे मतलब पढ़ै दे शैल करियै पढ़ै दे होर जेह्के साढ़े इत्थै स्कोप ऐ मतलब जेह्के जेह्के कोर्स न सारे ऐवेलेबल न इ'नें बच्चें गी काश ओह् चीज थ्होई जा ओह् कुतै जाने दी जरूरत नेईं ऐ एह् इत्थै कोर्स करियै अपनी हायर स्टडी न मतलब कि फर्दर स्टडी जेह्की ओह् बड्डी बड्डी यूनिवर्सटियें जाइयै बी करी सकदे फ्ही मतलब होंदे नि इ'यां ग्रैजुएशन करी सकदे इत्थै ग्रैजुएशन दे बाद मतलब अपने उत्थै बड्डी बड्डी यूनिवर्सटियें जाइयै ऐम्म ए बी ए ऐम्म ए बी ऐड बगैरा करी सकदे होर इं'दा एह् जेह्का एह् प्रोसिजर ऐ एह् साढ़े कालजें च पैह्लें एह् एडमीशन कराना पौंदी होर फ्ही नुहाड़े बाद अपने कोर्स सब्जैक्ट अपने मर्जी दे स्लैक्ट करी सकदे बाकी बाकी बच्चे न जेह्के ओह् अपनी जेह्के ओह् अपनी अपनी मर्जी दा सब्जैक्ट लेई सकदे होर फ्ही ओह् अपने मतलब कि अपनियां फर्दर स्टडियां होंदियां जेह्कियां ओह् यूनीवर्सटियें जाइयै पढ़ी सकदे बस होर केह् ऐ